स्वास्थ्य जो पाण खे ध्यानु रखिणो घुरिजे पर जे कॾहिं पंहिंजो स्वास्थ्य थोरो ख़राबु थी थो वञे या कुझु बि प्रॉब्लम अची थी वञे त पाण खे हुन जे लाइ सुठा दवाखाना हुजनि या कोई हॉस्पिटल सुठियूं हुजनि त पाण खे इलाज में सहूलियत थींदी आहे त मां उहो ई चवंदसि की पाण खे जेके बि इस्पतालि हुजनि उन्हनि में सुठी तरह हुजणु खपे गामणनि में त हुन माण्हुनि खे दवा लाइ बि वीचारा हैरान थींदा आहिनि जे हिन में उन्हनि खे टाइम सर दवा मिलंदी बि न आहे शहर में त अञा बि कुझु वांदो न आहे छा करे शहरनि में त अस्पतालूं हुजण जे करे उन्हनि खे जल्दी मां उन्हनि खे डॉक्टर जी सार वार मिली वेंदी आहे पर अॼुकल्ह त नरेंद्र मोदीअ बि पाण जा प्रधानमंत्री आहिनि जेके उन्हनि बि हेॾा काडनि जी सुविधाऊं जाम काड कढिया अथनि हिन में जेका बि पंहिंजी माई महीननि सां हुजे या कोई बीमार हुजे त उन्हनि सभिनी में इन्हनि जो ॾाढो सहयोग आहे पाण खे हिन नरेंद्र मोदीअ बि इलाहीं काड कढी करे माण्हुनि खे सहूलियत करे ॾिनी आहे त केर अहिड़ी इलाही हॉस्पिटलूं आहिनि जंहिं में पाणि इहो काड खणी वञू त पंहिंजे जेके बि हुजनि बीमार माण्हू उन्हनि खे तात्कालिक सु तात्कालिक इन्हनि खे डॉक्टर जो इलाज बि मिली वञे थो ऐं उन्हनि जो स चाक बि थी वञनि था त मां उहो ई चवंदसि त जे कॾहिं पाण खे किथे बि इस्पतालि में या कंहिं में बि पाण खे केॾी मल्हि बि माण्हूअ खे बीमार पवनि था त उन्हनि खे पंहिंजी हॉस्पिटल जो या कोई नरेंद्र मोदी काड हुजनि हुन जो उपयोग करे माण्हूअ खे सार वार वठाइजे